दुकान पर आइए

हाँ हाँ

पाँच हज़ार सात हज़ार नौ हज़ार है है कौनसी कम्पनी है राल्को

कितने रेन्ज तक चाहिए आपको बच्चा लोग तो महंगी आती है

अरे चलो पाँच सौ रुपया कम कर देते हैं पाँच सौ रुपया कम नहीं पाँच सौ हाँ पाँच सौ बोल रहें है हमारी साइकिल बहुत अच्छी है अरे तो बोल रहें है पाँच सौ रुपया कम कर दीजिए चलो ठीक है चलो ठीक है और कुछ चाहिए क्या और कुछ चाहिए चलो ठीक है बड़े साइकिल का ज़्यादा पैसा लगेगा